आदमीके छनि कि मतलब बिज्ञान पढ़ला से मतलब बहुत फायदा होइत छै कि बहुत चीज भेटैत छै कि मतलब बिज्ञान ओहन बिज्ञान ऑनलाइन पढ़ाइ पढ़य छीकै तऽ बहुत अथी होइत छै बिज्ञान छै अइसन कि बहुत फायदा होइत छै बहुत हमरा सबके अथी होइत छै ताकि बहुत अच्छा होइत छै ई करिके बिज्ञान पढ़ाइ पढ़ैत हियै ई चीज ओहि चीजके जानकारी मतलब दै छै एहिमे जानैक छिकै ओहिसब चीजके बारेमे बिज्ञान अइसन अथी महत्वपूर्ण छै कि ऑनलाइन पढ़ाइ मतलब पढ़य हियै बिज्ञान बिज्ञानके पढ़ाइ बहुत बढ़िआँ छै सगरे अथी होइत छै ज्ञान होइत छै केओ एहि सब चीजके बारेमे मतलब हमरा बोलैके छिकै बोलै हियै जे पढ़ैत हियै बिज्ञान ऑनलाइन होइके ईसब चीजके बारेमे हम जानैत छियै एहि कारण हम बोलि रहए छियै ठीक इएह सब मतलब छै कि मन अइसन हिकै सगरे पढ़ाइ ऑनलाइन चलि रहल छै सब पढ़ए